सोलोंसालिआव गिबि आबादारि दिहुनथायफोर आरो आबाद मावनायनि आदबफ्रा जाबाय माइ माइरं मोसौ मोसो दाव अमा आरो बोरमा बायदिफोरखौ फानानै जोंनि न'आव गोनां जानाय बायदि मुवा फोरखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो जोंनि फरायफुनाय समाव गोनां गानाय बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लानो हायो मोसौ मैसो फिनानै गोबां रां आरजिनानै लानो हायो आरो गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो माइ माइरंनि सायावबो गोबां आबाद मावोब्ला एबा खस्थ' खालामनानै माइ माइरंखौ दिहुनोब्ला जोंनि न'खराव गोनां जानायफोरखौ सुफुंनो हायो दाव अमा फिनानैबो जोंनि न'खराव गोनां जानाय बायदि मुवाफोरखौ जेंना जेंसिफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो दानि जुगाव गोबां बेबायदि बिजिनेस एबा बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि न'खराव गोनां जानाय आरो फिसा फिसौ फोरखौ फरायनाय लिरनायाव गोबां हेफाजाब होनो हायो